जब छोटे थे तो मैंने पेन्टिंग बनाते थे बहुत अच्छी बनाते थे नदी है जैसे झील है नदी है पेड़ है बनाते थे और शेर भी है चीज़ अब तो चाहे जितनी कठिन पेन्टिंग आए वो भी कर लेते हैं वो भी बना लेंगे हम बनाते हैं और जैसे जानवर है भेड़ है बकड़ी है शेर है बाघ है और वो जो वो होता है ये सब बना लेते हैं भैंस है कुछ भी पेन्टिंग आए तो बहुत अच्छी हम बनाते हैं और पहले तो मतलब बनाते थे छोटे पे ही बनाते थे तो नहीं इतना वो रहे लेकिन अब बड़े पे बना अब बनाते हैं तो बहुत अच्छी पेन्टिंग बना लेते हैं और पेन्टिंग बनाने में कोई भी जानवर होए तालाब है झील है कुछ भी है तो वो बनाने में बहुत अच्छा लगता है जो शेर है और गाय है भैंस है और चीता है कुछ भी है बारहसिंहा कुछ भी बनाना हाथी बनाना हो तो बहुत अच्छा बनता है बना लेते हैं ऊँट है या कुछ कोई भी जानवर हो वह बनाने में बहुत अच्छा मतलब हाथ साफ हो गया है बनाते हैं और बनाकर के उसको और सब देखते तो कहते हैं कि बहुत अच्छा बनता है और ये सब करने में ठीक ठाक वो हैं ओ ये बना लेते हैं और बाकी कोई चीज़ है पेन्टिंग में नहीं तो बनाने में तालाबै देखो कितना अच्छा बनता है पेड़ है कोई भी पेड़ है छोटा पेड़ है बड़ा पेड़ है कोई चीज़ पेड़ है वो पेड़ बनाने में बहुत अच्छा लगता है बन जाता है और वो पेड़ पौधा कोई है और बनाकर के उसको दिखाते हैं भैंस गाय बनाना है घोड़ा बनाना है तो वो बना बन जाता है झील भी है कुछ भी बनाने में कहो बन जाता है तो बनाकर के दिखाएँगे तो बहुत अच्छा लगता है और बनाकर के ये सब हाथी बनाना है घोड़ा बनाना है गाय है भैंस है गधे बकड़ी है जैसे बकड़ी बनाना है बहुत अच्छा है भेड़ है भेड़ बना लो कुत्ता है तो ये बिल्ली उल्ली बनाना है तो बहुत अच्छा बाल्ट पे बनाता पहिले आल्ट पे पे बनाते थे और तो मतलब बनाने में कोई चीज़ है तो किसी चीज़ पे बनाओ तो वो बन जाती है बहुत अच्छा बनाना है और गाय बनाओ भैंस बनाओ बकड़ी है और बिल्ली जैसे बना लो कुत्ते हैं कोई भी जानवर हैं तो वो सब जानवर वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बनाने में बना लो तो वो जो जानवर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में हमको तो जानवर गाय भैंस कुछ भी बनाना है तो बन जाती है और बनाकर के और बाकी पुतला भी बनाना है जैसे कोई भी पुतला बनाना आदमी बनाना है तितली बनाना है तो वो पुतला बनाओ बहुत अच्छा पुतला बनता है आल्ट में तितली बनाना है तो बना लो या आदमी बनाना है तो बहुत अच्छा पुतला बना लो लड़का बना लो लड़की बना लो कुछ भी बना लो और बनाकर के उसको रखो बहुत अच्छा लगता है और पेपर पे बनाओ या दीवाल में बना लो तो बन जाता है और बनाकर के